اتر پردیش میں بیشمار مذاہب کے رہنے والے پائے جاتے ہیں اس میں میں سے ایک ایسے مسلمان ہیں غیر مسلم ہندو سکھ عیسائی یہودی کرشچن اور بھی بہت سے مذاہب کے ماننے والے موجود ہیں ان مذاہب کو سب کا الگ الگ مسائل پیش آتے ہیں کسی کی اپنی نفسیاتی مسائل پیش آتی ہے تو کسی کی روحانی مسائل پیش آتے ہیں اور ان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی مسائل کو ذاتی روحانی مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی کسی بزرگ کا یا کسی دوسرے شخص کا سہارا لیتے ہیں جیسے کہ جیسے کہ ہمارے ہی مذہب میں جیسے کہ یہودی لوگ جاتے ہیں دوسروں کے گرجا گھر جاتے ہیں وہاں پر جا کر کے وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اسی طرح غیر مسلم جاتے ہیں مندر جاتے ہیں وہاں پر پوجا کرتے ہیں اور وہ ان سے مدد چاہتے ہیں کسی بھی مسئلے کسی بھی کوئی بھی دقت کوئی بھی پریشانی ہو تو اسی سے مدد چاہتے ہیں اپنی مندروں سے مدد چاہتے ہیں وہ لوگ کافی لوگ اسی طرح ہم مسلمان مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اپنے ساتھ کوئی بھی پریشانی پیش آ جاتی ہے کوئی بیماری ہو کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور ان سے ہی آہ و گزاری کرتے ہیں اور ان سے ہی ساری مصیبت اور ساری پریشانی کے حل مانتے مانگتے ہیں اسی طرح بت پرست لوگ بت پرست لوگ بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہیں اور عیسائی لوگ عیسائی لوگ گرجا گھر میں جاتے ہیں اور بھی بہت سے مذاہب ہے سکھ لوگ سکھ لوگ میں اور بھی بہت سے مذاہب کے ماننے والے ہیں جو باباؤں کے پاس جاتے ہیں اور باباؤں کے اوپر چادر بچھاتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان پہ لڈو رکھتے ہیں اور ان کے کہنے پہ کیا کیا نہیں کرتے ہیں بہت سے لوگ عامل کے پاس جانتے ہیں جاتے ہیں اور عامل کو پیسے دے کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ساری مصیبت اور ساری پریشانی کو دور کر دیں گے اور یہ اسی طرح بہت سے مذاہب کے لوگ یہ سب کا الگ الگ راستہ الگ الگ نظریہ اور سب کا اپنا الگ الگ ہی رائے ہے